हॅलो सर हॅलो सर हांव हांव कारवारसान एकलो इन्फ्लुएंसर उलयतां आनी हांवेन आयकला की तूं एक गायड म्हण ओके सो केन यू लायक हें हॅल्प करपी म्हाका तूं ये हांव विनटेज होमान मेशन उक्स फ्रील आहा तो हांव विंटेज होमान करपाक सोदता आनी थंय डिफरंट कल्चर आहाय थंय गोंयचे तेंचेर करपाक सोदता हांव सो म्हाका कितें आयडियेर दितलो तूं खूंय ओसोप आनी कितें लोकेशन बी बेश्ट तें लोटले ओके ओके सर कितें स्पेसिफीक दिवपी तूं म्हाका खंयचे वाडो बी जाणा जाल्या तूं म्हळ्यार प्लेस अशी

वय ओके हय किदें स्पेशल अशें दिसता तेंचे भितर हय ओके सर ओके आं हां वय

नोड्या घरांची ओके सारकें न्यू ओके ओके

आं ओके कितें अशें

ओके इजीएक्सेस ओके ओके म्हणल्यार चडशीं फ्लॅट आसतालें तीं घरां

ओके ओके इतलें एस्तेतीक बी दिसताय तीं पोर्चुगीज टायमा वयलीत म्हूण आं इतलीं बरें दिसताय तीं ओके ओके सर थँक्यू सर सांगलें म्हूण म्हूण तूं म्हाका या चलो थँक्यू